ہلو جی جی جی ہوٹل کریم سے بول رہے ہیں ہوں جی جی ہاں آملیٹ مل جائے گا اور جی جی ایک پلیٹ مٹن بریانی جی آملیٹ کا ہے ایک سو پچاس روپئے ہوں اور مٹن بریانی ہے ڈھائی سو جی جی جی سویٹ ہے اس کے ساتھ

ہوں جی جی جی جی ہاں ہاں وہ بھی کر دیں گے اس کے ساتھ میں ہاں ہاں یہ میں آدھے گھٹنے میں پہنچ جائے گا سر یہ کہاں لے کے ہاں ہاں آدھے گھنٹے لگ جائیں گے پیک کرانے میں اور وہاں تک پہنچانے میں لیکن یہ کہاں جائے گا سر ہاں اچھا ڈی سیون میں جائے گا ہاں اچھا گلی نمبر فائو اچھا کون سا فلور ہے سر سیکنڈ فلور ہے اور اور اس کے علاوہ کچھ سر اس کے ہمارے یہاں سے سر ہاں جی اور اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ کھانے کے ساتھ تو میٹھا ہم دیں گے اس کے ساتھ ہاں فری میں میٹھا ہم آپ کو دیں گے ہاں جی ہاں تو جی میں آپ کو بک کر جی جی جی